मेरे गाँव में दुकान है वो क्या बोलते हैं इसको राशन पानी की दुकान है किराने की हाँ किराने की दुकान है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं रोज़मर्रा के कार्य में जो आसानी से इस्तेमाल होती है जैसे कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें शहर जाने की जरूरत नहीं होती है जैसे चिप्स हैं और वह क्या बोलते हैं राशन पाने के लिए दाल चावल और तेल है आटा है गेहूँ है और और भी बहोत सारे जैसे माचिस वगैरह ये भी बहुत सारे ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए भी वहाँ पर जाना पड़ता है दुकान पर ले लेने जाते हैं ज़्यादा दूर नहीं है दुकान तो पास में ही वैसे हम ले कर आ जाते हैं और दूध वगैरह भी ले कर आ जाते हैं और वहाँ पर चिप्स वगैरह भी मिलती है बहुत सारे चिप्स हैं और वह चिप्स भी मिलती है और जैसे किसी का फ़ास्ट हो तो केले के चिप्स वगैरह वह भी मिलती है और बिस्किट है सुबह सुबह चाय के लिए बिस्कुट चाहिए तो वह बिस्कुट भी हम ले कर आते हैं वहाँ से दुकान से ले आते हैं और जैसे टोस है और छोटे छोटे बच्चों को न चिप्सों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है वह बहुत खाते हैं तो और उनके लिए चिप्स खरीदते हैं और जैसे उधारी उन चीज़ों को लेकर जैसे बड़े बड़े दाल है चावल है और और क्या बेसन वगैरह हे और इन सारी चीज़ों के लिए उधारी करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं वो दे देते हैं और नहीं होते है तो उनके डायरी लिखवा देते हैं फिर दस या पंद्रह दिन के बाद उनको उनके पैसे दे देते हैं और छोटी छोटी चीज़ें तो पैसे दे कर ले आते हैं और चॉकलेट वगैरह ये भी बहुत सारे हम ले कर आते हैं और और सब्ज़ी बनाने का तेल है जैसे सरसों का तेल है मूँगफली का है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी जिनकी कमी पूरी करता है और जिन हम जो ले कर आते हैं हमें शहर जाने की जरूरत नहीं होती है छोटी छोटी चीज़ें के लिए और हम दूध वगैरह भी हम वहीं से अगर किसी एक के घर पर दूध न हो तो वो वहाँ से दूध भी ले लेता है क्योंकि किराने की दुकान पर तो हर चीज़ रहती है वहाँ पर वह क्या बोलते हैं दूध भी रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं तो जिनके लिए हमें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें वहीं पर उपलब्ध होती है हम क्या गाँव के क्या वो क्या बोलते हैं राहगीर जो है वो भी वहाँ से चीज़ें ले लेता है जो छोटी मोटी होती है वह थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लेते हैं शहर की चीज़ों जैसे शहर से वो लाते हैं दस रुपये में तो वहाँ से वहाँ पे बारह रुपये में बेचते हैं दो रुपये ज़्यादा लेकिन वो क्या उनका भी तो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट होना चाहिए इसलिए वो इतने में बेचते हैं लेकिन अच्छा है हमारा भी छोटी बड़ी चीजें बहुत सारे हम ले लेते हैं वहाँ से चिप्स वगैरह क्योंकि छोटे छोटे बच्चे चिप्स वगैरह लेने आते हैं और वो पिंगल है टॉस है चाय के साथ बिस्किट खाते हैं और पिंगल भी खाते हैं और और क्या बोलते हैं वो चिप्स आलू की चिप्स है और मूंग दाल है मिक्चर है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो वहाँ से गाँव में सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती है और हमें शहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है